हॅलो कोण उलयता हय आं हांव वळखूंक ना कोण ती तुमी आं हय आ ओके आं ओके सांगात कितें जाय आसलें हय हांव हल्दोणांत रावतां सो नो प्रॉब्लम सांगां कितें तें आं आमचें आ ओके महत्व अशें कांय ना आमची गांवची हें ती भगवती आनी हांगासर सगले जाण गांवचे लोक ते भगवतीक मानतात तिजी मुर्ती हाडटात पयलीं ती किटला म्हुणून हाडटाले किटला गांवांत हाडटाले हाल्दोणेच्यान भितर गेलो की तीन किलोमिटर फुडें आसा किटला गांवांत हाडटाले आतां कारणां वयतना वाटेक देवूळ बांदलां भगवतीचें सो त्या देवळांत हाडटात आनी जात्रा जाता सो आतां तें किटला हाडटालें पळय तें बेश्टें ओपन हितून हाडटाले आतां तें थंय हाडिनात आतां भगवती जात्रा ही देवळांत जाता देवूळ बांदलां भगवतीचें आनी त्या देवळांत साजरे करतात सगलें ओके आनी कितें ही फेब्रुवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाता

आतां कितें आसा गांवांत म्हळ्ळें की तुमी जाणात गांवांत म्हळ्ळें की तीन चार दीस अशी जात्रा ती चलता एक दीस गांवचे लोक सगले दिवजां घेवन येतात तीं दिवजां पेटयतात बायलो चडश्यो बायलो सग आत्तां सगल्यो बायल्यो येवन तीं दिवजां पेटोवन सगले देवळाक रावण्ड बी घेतात तशें आसता मागीर गांवचें म्हळ्ळें की तूं बाकीचें आनी कितें आसता अशें सगलें थारावन ते हें करतात तुमकां एग्जॅक्ली कितें जाय आतां महाप्रसाद चारूय दीस चारूय दीस जेवण आसता चारूय दीस जेवण आसता महाप्रसाद आसता सगलें आसता ओके थँक्यू आं सेंट टॉमस म्हणजे सेंट हय सेंट टॉमस म्हणचे ती चर्च आसा हाल्दोणची ती सेंट थॉमस चर्च सो ताचें फिस्ट जाता त्या खातीर थंयसर आतां पळय दोनीं स्कुलां आसात ते स्कुलांक नांवां पासून सेंट थॉमस दिल्लें आसा सेंट थॉमस बॉयज हायस्कूल सेंट थॉमस गर्ल्स हायस्कूल हीं सॅपरेट स्कुलां बट सेंट थॉमसूच नांव दिल्लें आसा कित्याक सेंट थॉमसाक थंयसर मानतात चडशे क्रिश्चन लोक आसात ते सगले सेंट थॉमसाचे भक्त आसात सो ते तांकां मानतात आमचे हिंदू म्हळ्ळें की भगवतीक हें करतात क्रिश्चन आसा ते सगले सेंट थॉमसाक हें करतात सो तें फेस्त जाता हय सांगा हय हय हय सगले मिक्स करतात कोणाचें तशें कांयच हें ना आमचे लोक सगले गांवांत सगले गांवांत म्हळ्ळें की एकामेकांक हॅल्पाकूय येतात कितें मदत पळय प पयशाची मदत जाय जाल्यार तिवूय मदत करतात आनी चडशे क्रिश्चन लोक सगले भायर आसतात बोटीर बी तशे आसतात सो ते खूब हॅल्प करतात आतां हिंदूच लोक अशें न्ही क्रिश्चन लोकूय आमचें हिंदूचें धर्माचें जेन्ना कितें कितें आसता कार्य तेन्ना हॅल्प करतात आनी आमचे हिंदू धर्म हिंदूचे लोकूय तांचें कितें आसता तेन्नाय हॅल्प करतात तशें अमकेंच अशें कांय आसना हांगा तरी हय या थँक यू ओके थँक यू